आं फरायसालियाव आंनि बड' बिजाबखौनो बर' फरायसालिखौनो मोजांसिन मोनो बर' आयदाखौनो मानोना बर' आयदाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोनांथार साबजेक्ट बेखायनो जोङो बर' फिसा हिसाबै बर' आयदाखौनो मोजां मोनो आरो गोबां जों सल' बर' सल' सल'मा बायदिसिना रायथाय खन्थाइ बायदिसिना बे बर' बिजाबावनो जोङो फरायनानै मिन्थिनो मोनो लोगोसे जोङो बर' फिसा हिसाबै बर' लेखाखौनो फरायनानै मोजां मोनो बेखायनो जोङो आङो बर' बिजाब बर' फरायनाय बर' आयदाखौनो बयनिफ्रायबो साबसिन मोजां मोनो बेनो मानोना बियो जोंनि बर' बिमानि गोदै राव बेखायनो आं बेखौ बर' आयदाखौनो साबसिन मोजां मोनो